पोर्ट्रेट ठाहिण लाइ कलाकार जे अंदरु हिकु पूरो जेको आहे सुक्ष्म नज़र हुजणु खपे जीअं जेॾी महिल हू पोर्ट्रेट ठाहे करे तयारु करे त असांखे लॻे ॼाण त को हिकु जीवंत मुर्त असांजे साम्हूं हुन रखी छॾी आहे इन जे लाइ मां कुझु असांजे शहर में हिकु कलाकार जंहिं मुंजो ख़्यालु वञे थो कमल कशमी आहे उहो ॾाढो महिनत कंदो आहे पोर्ट्रेट जे पुठियां ऐं पोर्ट्रेट ठाहिण में टाइम त ॾाढो लॻे थो पियो पर अॼुकल्ह वरी थ्री डी टाइप जा पो पोर्ट्रेट ठहणु लॻा आहिनि जेके सिधो फोटोग्राफी सां ई थी वेंदा आहिनि त पोर्ट्रेट जी ख़ूबसूरती इहा ई आहे त जे करे हुन जी अखियुनि मां हुन जी जेको आहे सॼे माना पोर्ट्रेट मां इहा ॻाल्हि झलकी अचे त भई बिल्कुलु ॼाण भई लाइव लॻंदो हुजे त उन खां वधीक ख़ूबसुरती उन पोर्ट्रेट जी न थी सघंदी आहे